हाँ हमको नल का पानी मिलता है पहले नहीं मिलता था पहले तो बहुत परेशानी हुई थी मतलब पहले तो हमारे गाँव में तो एक तो पानी की कमी है तो पहले हमको पानी नहीं मिलता तो पहले हम लगभग बीस किलोमीटर दूर से पानी लाते थे हमारे घर पे एक पिकअप थी तो उसमें है न सिंटेक्स रख लेते थे और बहुत दूर हमारे मामा जी की गाँव से हम लोग पानी भर के लाते थे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी और अभी अभी दो तीन साल पहले भी मतलब नल की सुविधा तो थी नहीं तो कुएँ से पानी लाना पड़ता था तो साइकिल से पानी लाते थे इसकुटी पर रखकर केन से पानी लाते थे एक एक दो दो किलोमीटर से गुंडी से पानी लाते थे जो हमारी मम्मी वगैरह थी वो गुंडी से सिर पे रख के पानी लाती थी तो काफ़ी परेशानी होती थी पर अभी दो तीन साल से ऐसी कुछ योजनाएँ निकल गई है सरकार के द्वारा घर हर घर में नल की सुविधा मिल गई है हर घर में नल आता है तो अब कोई परेशानी नहीं होती मतलब आसानी से पानी मिल जाता है कोई परेशानी होती है टाइम टाइम में नल आ जाता है सब कुछ बिलकुल पानी से भरा भरा दिखता है तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो गया है हमारी जिंदगी में पहले बहुत मुश्किल होती थी पानी भी खर्च करने में पहले बहुत डर लगता था हम लोग ज़्यादातर पहले पानी खर्च नहीं करते थे नहाते टाइम बस एक बाल्टी पानी में नहाते थे कपड़े भी बड़े आराम आराम से धूलते थे कि ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए बर्तन भी साफ बहुत कम पानी में करते थे पर अभी ऐसा है कि हम तन मन धन से पानी खर्च कर सकते हैं नहाते टाइम कपड़े धुलते टाइम पोछा लगाते टाइम अब वो डर नहीं रहता है कि यार पानी खत्म हो जाएगा या हमारे घर में पानी नहीं है तो ऐसे काफ़ी बदलाव आए हैं नल आने से और जो नल से पानी आता है वो पानी बिलकुल साफ सुथरा आता है मतलब पीने के लायक पानी आता है फिल्टर के पानी आता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है की भई गन्दा पानी आ रहा है तो हम यूज़ में नहीं ले सकते ऐसा कुछ नहीं है पानी बिलकुल साफ सुथरा आता है बकायदा उधर फिल्टर होके हमारे घर में पानी आता है तो जो हमारे घर में जो नल से पानी आ रहा है हम उसका पीने में भी यूज़ करते हैं नहाने में यूज़ करते हैं और हर काम में हम वो पानी का यूज़ करते हैं तो नल से तो हमको काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिली है और मुझे लगता है कि आगे भी ऐसा कंटिन्यू लाना चाहिए पानी की कोई कमी नहीं आनी चाहिए क्योंकि पानी की कमी से ना बहुत परेशानी होती है हमको तो बहुत ज़्यादा ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ा है तो अगर नल आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है घर में अगर पानी हो तो